سر مجھے موبائل چاہیے مجھے ایک موبائل کرنا ہلو

ہلو آ سر مجھے ایک موبائل پرچیز کرنا ہے مجھے پلیز ریئل می کا دیکھائیں

اِس کا پرائز کتنی پرائز ہے سر میرا بجٹ تو بارہ سے بارہ سے چودہ کے بیچ میں ہے ڈسکاؤنٹ سر اِس میں ڈسکاؤنٹ کتنا اِس میں ڈسکاؤنٹ کتنا دیا ہے آپ اُس کا بجٹ اچھا اچھا ٹھیک ہے سر اِس کی بیٹری بیک اپ کتنی مِل جائے گی مجھ کو کے گھنٹے کی اچھا بہتر ہے اِس کا کیمرے کا اور پتا کرنا ہے مجھے کیمرہ کیمرہ کا کیا فرنٹ کیمرہ اور بیک کیمرہ دونوں کی کیا کوالیٹی اچھا اچھا سر اچھا اچھا سر مجھے یہ یہ بھی جاننا ہے کہ اِس کا ساؤنڈ کا کیا ہے ساؤنڈ اِس کی اچھی ہے کیا کوالٹی کیا ہوگی

گُلشن اچھا آپ نے یہ جو کلر دیکھ اچھا سر ٹھیک ہے تھینک یو اچھا لگ رہا ہے مجھے مجھے ابھی ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے یہ جو بلیک کلر چلے گا سر یہ کل کلر چل جائے گا اب اسے پیک کر دیجئے اور سر یہ اِس کا پیمنٹ کا موڈ بتائیے سر پیمنٹ اِس کا کرنا کیسے کیا ہوگا میں اِی ایم آئی اِس کا کرانا چاہ رہا تھا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے تھینک یو ٹھیک ٹھیک ہے تھینک یو سر ٹھیک اب پیک کر دیجئے ٹھیک